हाँ हैलो जी हाँ मैं जी हाँ मैं सिया डायरेक्टर बोल रही हूँ जी हाँ मैम लेकिन मैम आप कौन बोल रही हैं आप पहले अपना परिचय बता दीजिए हमें तो मैम क्या आप डायरेक्टर है तो मैम क्या आप तो क्या मैम आप एक्टर पर रखती हैं क्या आप फिल्म बनवाती हैं या फिर सीरियल बनवाती हैं जी हाँ मैम मैं आपके यहाँ तो काम कर लूँगी लेकिन क्या मैम आप फिल्म बनवाती हैं सीरियल बनवाती हैं तो मैम हाँ मैंने एक्टिंग किया है मैम मैंने मेरी बहुत एक्सपीरियंस है मैं कई दूर दूर तक भी गई हूँ मैंने ना एक्टिंग अपने सीरियल में और फिल्मों में छोटी मोटी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग की है मैम मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इसका तो मैम क्या आपके यहाँ हाँ मैम मैंने इससे पहले कहीं और रोल किया था मैंने एक छोटी बहु का रोल किया था मैम मैंने यह रोल मुंबई में किया था एक छोटी सी एक छोटी सी फिल्म चल रही थी मैम एक छोटी सीरियल चल रही थी मैंने उस सीरियल में ही छोटी बहु का किरदार निभाया था तो मैम यह सब तो मैम यह सब सारी सुविधाएं हमें वहाँ पर उपलब्ध मिलेंगी तो मैम क्या इसके लिए कोई फॉरमल्टी भी है मैम जैसे की आपके यहाँ कोई फॉरमल्टी है कि हम आपकी फिल्म में अगर यदि आते हैं आपके यहाँ आते हैं तो आप हमें कोई फॉर्म भरवाएँगी हम से कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह लेंगी और क्या हमारी एक्सपीरियंस की कुछ सर्टिफिकेट भी लेंगी हाँ तो मैम मैं वहीं पूछ रही थी कि आपसे क्या मैंने एक्सपीरियंस में जो भी किया था मैंने कहीं थी एक्टिंग की थी या फिर मैंने कभी सीरियल का किरदार निभाया था तो मैम मैं उसी के बारे में पूछ रही थी कि क्या मुझे सर्टिफिकेट और अपने सारे डिटेल्स में अपने सब कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आने होंगे तो मैम आप हमें जो चांस दे रही हैं तो क्या वो बता सकती हैं आप कि मैम वह चांस मतलब किस तरह की एक्टिंग करनी होगी हमें या फिर कोई फिल्म है या कोई छोटी सीरियल का किरदार निभाना है या फिर कोई हीरोइन का रोल है तो मैम यह क्या बता सकती हैं आप कि हमें बस विलन का या फिर हीरोइन का रोल देंगी या फिर और किसी किरदार का रोल देंगी हमें जी मैम तो मैं मतलब आपके यहाँ आ जाऊँ तब आप मुझे सारी डिटेल बताएंगी कि मुझे कितनी पेमेंट और कौन सी एक्टिंग करनी है और कब और कहाँ करनी है ठीक हैं मैम मैं आपके यहाँ आपके समय पर मैम बता दीजिए कितने टाइम तक आना है तो ठीक है मैम आप हमें अपना एड्रेस शेयर कर दीजिएगा हमारे नंबर पर जी थैंक यू सो मच मैम मैं आ जाऊँगी